हॅलो पांत्शी रुपया दोनशी रुपया पांच आठ दीस चालू तेका लागून म्हारग ते आनी सो मेळना पांच पांच ना ना इतली ज इतली कमी जायना

आनी सयशीं रुपया ती म्हारग आसता आमगे ती तूं जाय जाल्यार आनी घेवपाचें आमगे बरे तीक आमसान

आमी ती निवळ बी करून दिता आं बरें एक हजारां सात आं बरें आं बरें